जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो जे दायो गोबां रोखोमनि मबाइलनि ब्रेन्डसफोरा ब्रेन्डसफोर दं जेरै नकिया दं लाभा माइक्रमेक्स दङ बेनि लोगोसे सेमसां दायो एनरयद दं एनरयड फैबाय सेमसां मोनो रियेलमि रेडमि आरो पक' फैयो आरो दायो आइअएस फैबाय आइफन फैबाय जों नुनो मोनदों जे आगोलाव जोंहा बेयाव किपेडनि मबेलसो इउस खालामोमोन मानसिफोरा जों बेफोराव बिदि जों स्क्रिन टाच मबाइल ओंखारैयाव किपेडनि मबाइल इउस खालामनानै जों खायसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगासिम जों फन फन आरो जों टेक्स्त मेसेज खालामनानैल'सो जों जों बेफोरबायदि खुला रायलायनो हायोमोन जोंहा बेलेग बिदि ससियेल मेडिया बा बिफोरबायदि सुबिदा गैलामोन दायो मा जालांखो मा जाखो लासै लासै जों जों जोंनो बे जोंनि मबाइल मबाइलनि माबाया जोंनिया आपग्रेड जालांबाय जे किपेडनिफ्रायनो लासै लासै लासै मानसिफ्रा होमब्ला मोनसे स्क्रिन टाच ओंखारबाय मानसिफ्रा स्क्रिन टाच मबाइलखौ लानो हमबाय स्क्रिन टाच रोजा जायो एनरयड फैबाय एनरयद फैनाय लोगो लोगो जों नुनो मोनदों जे मानसिफ्रा एनरयड मबाइलखौ दानिया बांसिन बाहायो किपेडखौ दानिया फ्राइ मानसियानो खम बाहायो बारा बाहायलानो एनरयड फैनाय लोगो लोगो मा जाखो जों स्क्रिनावनो थुनानै स्क्रिनआवनो नायनो हायो जोंहा किपेड इउस खालामनो गोनांथि गैला आरो जों अनलि जों अकल जों कल बा टेक्स्त मेसेजल' नङा जों बिभिन्न' ससियेल मेडियाखौ इउस खालामनो हायो जेरै जों गुगोल आगोल जों गुगोलखौ इउस खालामनो हायामोन किसुमान मबाइलफोराव दायो जों स्क्रिन टाच मबाइल फैनाय लोगो लोगो एनरयड फैनाय लोगो लोगो जों गुगोल गुगोल इउस खालामनायजों बिबिन्न' जों नांगौ फुथिफोरखौ जों सार्च खालामनानै नायनो हायो बेनि लोगोसे जों ससियेल मेडियायाव जों ससियेल मेडिया हिसाबै जों फेसबुकफोरखौ नायनो हायो मा जादों मा जायाखै जों एन्टारटेनमेन्टनि थाखायबो जों नुनो मोनो इउटुब नायनो हायो स्क्रिन टाच मबाइल फैनाय लोगो लोगो दायो इउटुबआ बहुत जौगाखांबाय जे जो इउटुबाव गोदान गोदान भिडिअसफोरखौ नुनो मोनो निउसफोरखौ मोनो सोरबा टुइटाराव टुइटाराव सोरबा टुइट खालामनायफोरखौ नुनो मोनो वाट्ससेबआव जों बिबिन्न' नोंनि किसुमान डेटाफोरखौबो जों सेयार खालामलानायनो हायो नुनो मोनो जे गोदान गोदान मा जों माबा मोनसे सेयार खालामनोबाबो जों खालामनो हायो बेनि उनाव जों दायो इनस्टाग्रामफोरावबो जों नुनो मोनो बे भिडिअ' इन्टारनेटआव जोंहा रिल्स नुनो मोनो जोंहा आगोलाव जों कमपेयार खालामनो थांबा आगोलाव जों बेफोरो बिफोरबायदि नुवामोन जे

लासै लासै बिदि स्क्रिन टाच फैबाय जों दायो नुनो मोनो जों दा मबाइलनि ब्रेन्ड हिसाबै जों बहुत नुनो मोनो सेमसां दं बिदिनो लाभा दं लाभा दङ बेनि उनाव दङ जोंहा दायो आइअएस ओंखारबाय आइफन अपारेटिं सिस्टेम होन्नानै जों आङो बांसिन दासिम इउस खालामदों होनबा आं सेमसां फनखौ इउस खालामदों मोजां नाङो इउस खालामनानै बेनि क्वालिटिफोरा मोजां डिसप्ले क्वालिटिया बहुत मोजां जों डिसप्लेखौ जों सुपार एम'लेड डिसप्ले मोननो हायो नों नायनानै मोजां नाय पिक्सार क्वालिटिया मोजां जायो आरो जों केमेराखौबो मोजां मोनो ओं सेमसांनि केमेराखौ आं बुङाखै जे बेलेगजों कमपेयार खालामनो हाया होन्नानै हायो जों दा बेनिसाय आरो साबसिन केमेरा मोजां नुनो मोनो होनबा जों आइफनफोराव नुनो मोनो खिन्थु जों जि एनरयड एनरयड हिसाबाव जों गासैबो मिथिगौ सेमसांनि केमेराया क्वालिटिया मोजां बा फनाबो मोजां डिसप्ले क्वालिटिया मोजां आरो जों दायो एनरयड मबाइलनि ट्र जों किसुमान एपखौ जों डाटाफोरखौै सेयार खालामलायनो हायो डाटाल' नङा जों भिडिअसफोरखौ सेयार खालामनो हायो गानफोरखौ जों अनलाइन खोनासंनो हायो आगोलाव जों बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन आरो दायो दायो मा दानि मानसिफोरा लासै लासै आइफनफोरखौबो इउस खालामनो हमबाय आइफनआ बहुत नोंनि डाटाफोरखौ सेकिउरड खालामना दोनो बे मोजां माबा होयो आरो बिनि लोगोसे फननि जों एनरयड फनफोराव नुनो मोनो जे

दानिया मा होनो चार्जार चार्ज चारजिंनि माबाफोराबो जा मोजां जाबाय फास्ट चार्जिं बेफोरबायदि दङमोन आरो जों बेफोरबायदिनो गोबां एनरयड एनरयड फनफोराव जोङो डाटाफोरखौ सेभ खालामना दोननो हायो जेबो जों प्रिन्ट खालामालासेनो जों सेभ खालामना दोननो हायो आरो बिनि लोगोसे जों निउसजों गुगोलफोरावबो गुगोल द्राइबफोरावबो जोंनि फट'सफोरखौ गुगोल फट'सफोराव जों सेब खालामनानै दोननो हायो आरो बिदिनो

मा होनो फन मायबा बिदिनो एनरयड फनफोरदों जों किसुमान फनफोरखौ कमपेयार कमपेयारिजनाव जों दा एनरयदजों जों आइफनथ कमपेयार खालामबा डिफारेन्स बहुत दङ दा एनरयडआव जिखिनि जों बस्थु जिखिनि माबा दं जेखिनि फिसार्चफोर दङ किसुमान फिसार्चफोरा आइफनाव आइफननिया बेलेग दं जोंहा आइफननिया ओमफ्राय टेक्न'ल'जिया माने मोजां टेक्न'ल'जियाव थांबाय जेनेबा बेफोरबायदि आरो